हैलो नमस्कार जी जी ठीक है जी क़हियौ जी

जी देखियौ अहाँसभ नया वोटर छियै आ सभ केओ आइ काल्हि बुझै छै लेकिन अखुनका जे परिस्थिति अइ ओहिमे अपना टोलमे जे विजयेंदर बाबू जे छै से बहुत काज केलथि यऽ आ एहि बेर विजयेंदर बाबू सेहो खड़ा थिकाह आओर हँ आ सुनै छियै जे एहि बेर भारतीय जनता पार्टीसॅं इहो शहनवाज़ हुसैन खड़ा भए रहल यऽ हँ ई दूटा कैंडिडट तऽ नीक यऽ अयमऽ जे छै अपनासभके जिनका विचार हुए एहि दुनूमेसॅं हँ हँ हँ हँ हँ विजयेंदर बाबू काज केने छथिन आ व्यवहारिक रूपसॅं शहनवाजो हुसैन बहुत नीके आदमी थिकाह आर जी जी हँ सुपौलसॅं सुनलियै हँ पहिलुके बेर एहिसॅं पहिने ओ भागलपुरसॅं सांसद रहैथ बीचमे किशनगंजमे सेहो सांसद रहैथ तेकर बाद राज्यसभाक सदस्य सेहो भेलथि अखन ओ भारतीय जनता पार्टीके प्रवक्ता छथि आ मोदीजीके संगमे छथि अखन तऽ मोदीजीके नाम बहुत चलै छै आ आ हँ आ जनता दल यूके विजयेंदर बाबू छथि लेकिन काज तऽ केलथि यऽ आ बहुत सुन्दरसॅं हँ बहुत सुन्दर ओहिमे ओना अपनासभके क्षेत्रमे अखन छत्तापुरसॅं बबलू सिंह सेहो छथि ओ जुझारू छैथ लेकिन ओ तऽ छत्तापुरमे छैथ अपनासभ तऽ सुपौले क्षेत्रकें मतदाता छियै आ हँ तऽ एहि दुनूमे विचारय परतै जँ लोकसभाके वोट हेतै ओहिमे हमरसभके विचार यऽ जे शहनवाज़ हुसैनके देल जाइ चूँकि मोदीजीके हाथ मज़बूत हेतै आर विधान हँ विधानसभाके अगर चुनाव हेतै विजयेंदर बाबूक विधायक हेता तऽ हमरसभकेॅं लोकल विधायक हेताह ओ काज खूब करै छथिन ओहिमे हमसभ पार्टी पोलटिक्स नहि देखबै पर्सनली विजयेंदर बाबूके हमसभ सहयोग करबै बुझलियै हँ आ वोट गिरबै लए जे जेबै तऽ ओहिमे सभके चुनाव चिन्ह रहै छै एक बेर देखबै आ ओहिमे आवाज़ सेहो करत शुरूएमे हँ हँ पीवला आवाज़ करै छै तखन बुझबै जे हमर वोट पूर्ण भेलै हँ आ एहि मुताबिक़ हमसभ सोचने छियै आ अहूँक कहब जे एहि पर विचार कए कऽ जेना जे हेतै जाहिसॅं की अपन सुपौलके विकास होइ आ वोट तऽ हँ तऽ विकास होइ तऽ ओहिमे विजयेंदर बाबू हमरा नज़रमे बहुत ठीक थिकाह बुझलियै

आब जे जी जी